जेना हम एतऽसँ घूमऽके निकलहुँ तऽ गेट ऑफ इण्डिया महाराष्ट्र पहुँचलहुँ महराष्ट्र पहुँचलाके बाद हमरा बहुत सुन्दर लागल बहुत रङ्गके आदमी मिलल जेना फोर्नर भऽ गेल ओसब हर देशके आदमी एतऽ अबैया जे गेट ऑफ इण्डिया देखऽ जायत हर देशके आदमी पहुँचैया एतऽ आओर जेना जूहू चौपाटी भऽ गेल बंबइके फेमस जूहू चौपाटी पर सेहो बहुत आदमी पहुँचैया जेना हमरा सबके जूहू चौपाटी भऽ गेलै जे छठिके पूजा केलहुँ तऽ पूरा बिहारीके भेल एतऽ से सब बिहारी जुटलहुँ सबमे अपनमे बतियेलहुँ सब रङ्गके बात की केहन केकर छै की विचार छै एहि प्रकारसँ हमसब एतऽ सेहो करैत छी बंबइ तऽ बहुत बड़ा सिटी छै घूमऽके लऽ सेहो राम मंदिर छै हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर ओहोमे हमसब गेलहुँ आओर मंदिर तऽ बहुत महाराष्ट्रमे यऽ अहाँकेँ रङ्ग विरङ्गके मंदिर छै मगर सबसँ फेमस गेट ऑफ इण्डिये यऽ यहाँ ताज होटल छै सेहो ताज होटलके सामने गेट ऑफ इण्डिया यऽ अहाँकेँ एहि पर हमसब जादा एतऽ हर रङ्गके आदमी आएल जेना फोर्नर भऽ गेल विदेशी भऽ गेल इण्डियन भऽ गेल जापानी भऽ गेल हर प्रकार जतेक देश यऽ सब प्रकारके आदमी एतऽ पहुंँचैया से तऽ हम देखब आओर नामी छै गेट ऑफ इण्डिया आओर महराष्ट्र सबसे बड़ा नामी छै महाराष्ट्र सुनिके आदमी बहुत चाहैत छै जे देखी हम ओ की छै गेट ऑफ इण्डियामे केना छै केना बनल छै कै प्रकार से जहाज सटैत छै जेना पनिआ जहाज भऽ गेलै जे अहाँ जेना दर्शन गेट ऑफ इण्डिया के करऽ गेलहुँ तऽ पनिआ जहाजोमे घूमि सकैत छी ओहिमे घूमिके अहाँ पूरा समुंद्र घूमिके आबि सकैत छी टिकट कटाके ओहो अहाँकेँ एतऽ देखऽ लेल मिल जाइत छै दर्शन करेके लेल आओर चारू बगल अहाँकेँ तऽ महाराष्ट्रमे समुंद्रे समुंद्र छै बीचमे तऽ शहर छै मगर चारू बगल समुंद्रे समुंद्र महाराष्ट्रमे बहुत सुंदर महराष्ट्र गेट ऑफ इण्डिया सेहो बहुत सुंदर यऽ रङ्ग विरङ्गके एतऽ फिलिम सिटी बनैया फिल्म बनैया बहुत रङ्गके व्यवस्था छै बहुत हीरो सब रहैया आओर सब हीरो सबके अपन घर दुआर सब व्यवस्था छै सबसे बड़ा छै जे फिल्म सिटीए छै महाराष्ट्रेमे तऽ अहाँ कहाँ बनेबै दोसर जगह तऽ छैहो नहि जेना बिहारमे तऽ बिहारमे तऽ फिल्म सिटी नहि छै जे अहाँ बिहारियो पर फिल्म बनैया तऽ ओहो महाराष्ट्रेमे जाके बनाबे पड़ैत छै ओकरा बिहारमे तऽ अहाँकेँ हैए नहि तऽ महाराष्ट्र अहाँकेँ बहुत बड़ा सिटी यऽ बहुत व्यवस्था छै आओर बहुत शासन छै पुलिसके सेहो बहुत शासन रहैया एतऽ केकरो केओ किछु कऽ नहि सकैया अहाँकेँ जेना अपना मर्जी यऽ तेना अहाँ चलि सकैत छी